ہمارے یہاں شادی پر دلہنوں کو مختلف طریقے کے تحفے تحائف دیئے جاتے ہیں کچھ لوگ انگوٹھی دیتے ہیں کچھ لوگ ناک کی کیل دیتے ہیں کچھ لوگ بالی دیتے ہیں چھوٹی سی کچھ لوگ چاندی کی انگوٹھی دیتے ہیں کچھ لوگ جو تھوڑا سا اُس سے اوپر دے سکتے ہیں تو وہ لوگ چپل ہے خوبصورت اور خوبصورت کپڑے دیتے ہیں اور میک اپ کے سامان وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں